असांजे मोहल्ले में जीअं अठ ॾह माइयूं मिली करे मंडली ठाहींदा आहियूं कॾहिं उन जो हूंदी आहे ॼेठ जे महीने में वॾे मंगल जो हर मंगल मंगल ॾींहुं सुंदर कांड जो पाठ कंदा आहियूं ऐं महीने में जीअं चंड ते सिंधी सभु सिंधियुनि घरनि में सुखमणी साहिब जो पाठ कंदा आहियूं कॾहिं वरी न त कंहिंजे घर न हुजे त वञी करे गुरुद्वारे में वञी करे पाठ कंदा आहियूं